जब हम मैट्रिकके एग्जाम देने छलहुँ तऽ पास भेलहुँ तऽ आगे पढ़ैके लेल हम अप्पन मम्मी पापा भाय फ्रेंड टीचर सबसँ सलाह लेलहुँ की आगा पढ़ैके लेल हमरा की सबसँ नीक रहत सब हमरा ईहे सलाह देलनि से जे अगर घरपर रहिके पढ़ाइ कऽ सकै छी तऽ ओहि लए सबसँ नीक अहाँलए रहत आर्ट विषय तऽ ओइ चलते हम आर्ट्ससँ पढ़ाइ कयलहुँ सब ईहो कहलखिन से आर्ट्ससँ पढ़ाइ कयलासँ आगाके लेल सबकिछु बढ़िआँ चलत आइकाल्हि कॉम्पिटिशनमे ई होइ छै जे आर्ट्ससँ पढ़ने रहै छथिन हुनका लेल बहुत आसान रहै छै ओइ चलते तऽ हमहूँ हुनकर सबके बातपर जादा गौर कयलियनि आओर आर्ट्ससँ पढ़ाइ कयलियनि आओर आर्ट्ससँ पढ़ाइ कयलाके बाद हमरा सबकिछु नीक लागै लागल आओर एकदम आसानसँ सबकिछु हल भी भऽ गेल हुनका सबके बातपर ईहे हमरा हुनकर सबके बात बहुत नीक लागल आओर हम आगे पढ़ाइ कऽके अपन आगेके तैयारीमे भी लागल रहलहुँ